हलो मैडम मुझे सीढ़ियाँ लगावानी थी मेरे घर में हमारे को तो टैरेस पर लगवानी हैं बाहर से ही लगवानी है मुझे स्टील की लगानी हैं नहीं घुमावदार होनी चाहिए आप बताओ मुझे कब कर सकते हो यह काम लेकिन सीढ़ियाँ तो घुमावदार बनाओगे आप तो उस पर सीढ़ियाँ तो मार्बल वाली लगेगी ना तो वो तो रैलिंग लगेगी स्टील की बनेगी तो मार्बल की सीमेन्ट वाली बनेगी ना वो तो तो आप घुमावदार बना सकते हो आपने कहीं और भी करवाया है यह वाला काम मैम मुझे थोड़ा और बताए इसके बारे में हाँ आप का काम अच्छा है आप मुझे फोटूऐ भी भेज दो तो अब मैं देख भी लूँगी लेकिन आप मुझे बताओ के कितने मजदूर चाहिए होंगे हम को कितने मज़दूर लग जाएंगे कितना सामान लग जाएगा और काम करने वाले कारीगर कितने लगेंगे चार लोग लग जाएंगे तो सामान आप लोग लेकर आएंगे कि हमें लाना पड़ेगा तो एक मतलब मुझे एक एक बार में ही सारा पैसा देना है हाँ रुक रुक के दे दूँगी लेकिन आप मिलोगे कब तो पहले आप हमारे घर आए हमारे छत्त को देखिए और फिर उसका पूरा मतलब आप आकर देखिए पहले छत्त पर आए कितनी सीढ़ियाँ बनेगी कितना टाइम लगेगा सारा मुझे एक साथ बात के जाइए मैं थोड़ा थोड़ा कर के तो टाइम दे नहीं सकता आपको तो आप कब तक आ रहे हैं मैम सुबह आ जाओ आप तो कितने बजे आओगे आप देखो आप दस बजे आ जाना मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है फिर फोटो वगैरह भी लेकर आना ताकि मैं देख के डिज़ाइन बता सकूँ कैसा क्या करना है आपको काम मेरा तो ठीक है आप कल आ जाएंगे पक्का क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको जल्दी काम करना है हमारे घर में प्रोग्राम है इसलिए ठीक है धन्यवाद